जों देहाखौ मोजां लाखिनो गोनां जायोबा जों खिसुमान उन सिगां उन्दुनानै सिखारबा अलब माइलसेसो गोजानाव थाबायबा जों देहाखौ फाराग सिराग मोनो आरो आरो खालामनोबो नांगौ आरो जौ सेरेब लोंबाबो देहाया गाज्रि जायो देहा गाज्रि जाबा बै डक्टरफोरनाव थांनो गोनां जायो बिखायनो मानसिया हदाय ब्याम खालामनांगौ एबा फुं फुंआवनो एक घन एक माइलस्सोसो गोजान थांलाय फैलाय खालामनांगौ आरो होमबा देहाया थिगै थायो लोंनाया थाबा देहाया खहा जायो बिखायनो जोङो दा गोजानाव थांनानै थाबायनानै गोजानाव गोजाननिफ्राय फैना थाबायनानै अलफमान ब्याम खालामनांगौ होमबा देहाखौ फाराग सिराग मोनो आरो दाबो उन्दुनानै सिखारबा आं माइलसेसो गोजान थाबायनानै थाङो फैयो अलफमान जलाय सिखारलाय खालामो आरो थारमानि दा बियावहाय देहाखौ अलफ मोजां मोनो आरो लोंनाय जानाय जाबा देहाखौ मोजां मोना जौ सेरेब लोंनाय खिसुमान माबायो देहाखौ नस्थ' खालामनानै निजे निजे नस्थ' खालामना लायो बिखायनो जों बेफोरखौ लोङा दा देहाखौ जों अलफ मोजां मोनो आरो